बिदिनो बयबो भिन्दि आलु सबाय बिमा मै दैलां बोथोराव मैथा मैथा बांगाल जोगोनाथ खुमब्रा गायबाय जायफोरहा बुर्जा थाइजादों बेफोर फानबाय फान्नानै बेफोरजोंनो एसे एनै खरस जाबाय जायहा एसेल' थायबाय बेफोर न'आवनो नांखागौ नालाय जानो जाबाय संनानै बेफोरजोंनो जोङो दैलांनि आबाद गायनायफ्राव गायनाय फुनायफ्राव बेफोरखौनो जोङो ओंख्रि संना जाबाय आरो जायहा बुर्जा थायजादों बेफोरहा फानबाय बेफोरजोंनो खरस जाबाय बेबायदिनो जों माइ माइ गायबाय माइ गायो बिदिनो जोगोनाथ खुमब्रा गायबाय आलु फानथाव मेसें समफ्राव लाइ लाफा फोबाय गायबाय बेफोरजोंनो जों जानानै थायो आरो बेफोरखौनो मावनानै जों जायो आरो